साढ़ी जेह्ड़ी एह् खेत्ती बाड़ी ऐ एह् असें चेंज करने होन्ने आं जि'यां हून मतलब कि जि'यां हून गर्मियां औंदियां न ते गर्मियें दे बिच्च जेह्ड़ा ऐ अस एह् लाव लगाने होन्ने आं चावल दी खेत्ती जदूं चावल दी खेत्ती अपने असें कट्टी ओड़ने होन्ने आं ते ओह्दे बाद बिच्च असें मक्की लगाने आं ते एह् टैम टू टैम असें चेंज करदे रौह्ने आं फिर ओह्दे बाद बिच्च असें लगाने होन्ने आं कनक ते एह्दे एह्दे कन्नै जेह्ड़ी ऐ एह् अस चेंज करने होन्ने आं